ओना तऽ भारतमे बहुत प्रकारके धर्म छै तऽ हिन्दू धर्मके लेल मन्दिर छै आओर मुस्लिम धर्मके लेल मस्जिद छै तऽ आओर हम अइमे अइ सबमे सँ हम गेल छी सिमरिया ओना मानल जाइ छै कि पहिलुका लोक मानय छलखिन जे ओतऽ गेलासँ सबटा पाप धुलि जाइ छै आओर पुण्य भेटय छै ओतऽ तऽ ई बेगूसरायमे पड़इए सिमरिया ओतऽ जाइए सब ओतऽ नहाइए गंगा स्नान करइए आओर सबके पाप धुलि जाइ छै फेर ओतऽ सँ अपन प्रसादी सब किनइए आओर ओकर भोग लगबइए आओर गंगाजलो आनइए घर पर तऽ एहन मानल जाइ छै कि ओतऽ मतलब गेलासँ सबटा पाप कटित भऽ जाइ छै आओर पुण्य भेटय छै तऽ ओतोऽ बहुत सारा लोक अपन प्रसादी सब अनलक आओर गंगाजल सब अनलक जे नहि नहाय लए गेल छथि हुनको सबके दै छै ओहो सब मतलब नहेलथि नहि लेकिन तैयौ अपन हुनका शरीरपर छिटलासँ हुनका पूरा पुण्य भेटय छन्हि ओहो सब सोचय छथिन जे गेलहुँ नहि नहाय लए तऽ गंगाजले छीट लेब तऽ ओहोसँ हमरा बहुत पुण्य भेटत आओर जे नहि गेल छथि हुनका घरपर प्रसादी गंगाजल सेहो सब पहुँचायल जाइ छै किएक कि ओ सब नहि गेला पर ओहो सब अपन प्रसादी कऽ प्रसादी सब अपन प्राप्त करथि आओर गंगाजल देहपर छिड़कथि